हेल' नोङो मबाइल दखान्दारना ए आङो नोंनिआव मोनसे मबाइल नायगौमोन नोंनाव मा मा डिजाइननि मबाइल दङ बेसेबां बेसेबां दामनि जागोन औ आंनो मबाइल नांगौमोन नालाय आङो टेकन' फोरखौनो लानोसै ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां दामनि दङ बेसोरो माने ओमफ्रायो नोंनि दखानाव इबारावहाय फुजानि अफारफोर होयाखै नामा अ माने आङो दाथ' आंनावहाय फैसानिबो एसे प्रब्लेम नालाय नाथाय आंनोहाय मबाइलखौहाय नांथारगौ आरो बेखायनो आङो एसे गामोनहाय थांनानै नोंनि दखानाव नायहैनोसै ओमफ्राय नायहैनानैहाय आङो मबाइलखौहाय मोजाङै नायनानै गारबोनोसै ओमफ्राय जुदि नोङो एसे उनावहाय डिसकाउन्टआव हगारोब्ला फुजानि अफारफोर हगारबायोब्ला आं लायगौमोन आरो

औ बिदिब्ला आङो आङो टेकन'खौनो लागोन ओमफ्रायो गाबोन थांनानैहाय नोंनि दखानावहाय नायहैनोसै आङो ओमफ्रायो जेब्ला अफार होयो अब्ला लानानै फैसै दे होमब्लालायना आङो गाबोनहाय थांसै नोंनि दखानाव